ہیلو سر جی جی وعلیکم السلام جی سر آپ لائبریری سے بات کر رہے ہیں سر مجھے پتا کرنا تھا کہ آپ میں ایک اسلامک اسٹڈی میں اسٹڈیز کا اسٹوڈینٹ ہوں تو مجھے چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی تو کچھ کتابیں چاہیے تھیں ان پہ کیا کوئی لائبریری میں کچھ کتابیں ہیں جس سے میں ان سے استفادہ کر سکوں سر اس کے علا علاوہ آپ نے جو کتاب بتائی الفاروق اس کے علاوہ بھی کوئی اور کتابیں ہیں آپ ان کی کتاب ہے ہاں سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ آپ کے پاس ابوبکر سلاجی شیخ سلاجی صاحب ہیں ان کی کتاب ہے حضرت عمر اچھا سر جس کا اجرا کرنے کا سسٹم ہے مطلب آپ ایسے ہی کہ کچھ سبسکرپشن لینا پڑتا ہے آپ کے یہاں سے کتاب اچھا سر سر شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ میں جلد ہی آپ کے لائبریری میں آؤں گا اور کتاب اجرا کروں گا جی سر ضرور ضرور انشاء اللہ میں آؤں گا تو آپ سے بھی بات ہو اچھا سر اچھا اچھا اوکے سر میں آؤں گا انشاء اللہ میں آؤں گا انشاء اللہ پھر آپ سے اور آپ کا ضرورت ہے جیسا ہوگا جی جی ٹھیک ہے جی سر جی جی ٹھیک ہے سر السلام علیکم